جی ہاں ہندوستان میں پیدا ہونے والے مختلف ایسے تاجروں اور لیڈروں اور بزنیس مین کو میں جانتا ہوں جنہوں نے زندگی کے مختلف میدانوں اور فیلڈ میں بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں اور بہت سے ایسے لیڈر بھی پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں ہر اعتبار سے اہم رول ادا کیا ہے میں ان سب کا ایک ساتھ اس مختصر وقت میں نام تو نہیں لے سکتا ہوں ہاں میں اپنے بہار کے ایک مشہور سیاست داں کو جانتا ہوں جنہوں نے اگر چہ سیاست میں رہتے ہوئے بہار کو بہت زیادہ ترقی سے نوازہ نہیں لیکن جب ہندوستان کی ریل ان کے ہاتھ میں آئی اور وہ ہمارے ملک کے ریل منتری بنے تو انڈین ریلوے میں کافی سدھار آیا تھا ان کے زمانے میں اینڈین ریل نے بہت ترقی کی تھی اور ہندوستان کی ٹرانسپورٹ میں ریلوے کا نظام بہت عمدہ ہو گیا تھا ان کے زمانے میں ریل کا کرایہ بھی کافی کم ہو گیا تھا اور انہوں نے ہندوستان کی غریب عوام کے حق میں کئی اہم فیصلے لیے تھے جس میں ایک غریب رتھ ٹرین کا آغاز ہے یہ غریب رتھ جو پورے ہندوستان میں دوڑ رہی ہے اور غریب عوام بھی اے سی کا سفر کر رہے ہیں یہ اسی ریل منتری کا دیا ہوا ہے جن کا نام لالو پرساد یادو ہے